नमस्ते सर आप होटल से बोल रहे हैं ना तो वहाँ पर रूम रहने के लिए मिलेगा क्या से क्या व्यवस्था है वहाँ पर ऐ सी का बताइए मतलब जैसे या मुझे उसमें रहना है रहना है तो उसमें मुझे मतलब खाने पीने का व्यवस्था तो मुझे बाहर से करना पड़ेगा और ज़्यादा तो कितने बजे तक आपके होटल खुले रहते हैँ इधर नहीं मुझे नहीं मुझे दस बजे के लिए दस बजे तक मतलब बाहर से खाना मंगाना पड़ेगा तो हम दस बजे तो होटल से बाहर जा सकते हैं या नहीं आपके होटल में आपके होटल में सर कोई अच्छा ढंग का खाना नहीं है जिसे क्या मिलता है मुझे पसंद नहीं है मैं बाहर से मंगाना चाह खाना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे बाहर निकल कर जाना पड़ेगा तो तो होटल हाँ तो ए सी वग़ैरह चलता है कि नहीं और लाइट वाइट का क्या प्रोबलम सोबलम तो नहीं होगा ना चौबीस घंटे लाइट आती है यहाँ फिर मतलब जैसे और बाहरी व्यवस्था होटल का कैसे एक हज़ार रुपये लगेगा तो हमें एक हज़ार रुपये में ही मैनेज करना है हाँ अधार कार्ड इंट्री करने पर मतलब मेरा पूरा पता लिया जाएगा ठीक है ऐ सी रूम जो पर भी मतलब तब दो हज़ार रूपये का पड़ेगा लेकिन मुझे ऐ सी नहीं चहिए मुझे एक हज़ार रुपये में सिर्फ़ रूम रूम चहिए और मैं खाना बाहर से ही मंगवाऊँगी तो गाड़ी रखने के लिए उसका भी रेट लगेगा उसका चार्ज कितना है सर एक दिन के सो रुपये लगेंगे तो चलिए हम चलिए हम दो सौ रुपये कर के देंगे लेकिन गाड़ी होटल में ही पार्किंग में लगाएँगे और और व्यवस्था कैसा है और और खाने में क्या क्या मिलता है होटल में खाने में क्या मिलेगा ठीक है